पंज फरवरी ॿ हज़ार ते ॾह मार्च ॿ हज़ार एकवीह सत में ॿ हज़ार ॿारहं नवं में ॿ हज़ार टेवीह चार जनवरी ॿ हज़ार एकवीह